राजस्थान में को समुंड त कोने ऐं नदियूं में घटि ई आहिनि जो माण्हू ऐं तैराकी करण वञनि धूप सेकण हा ॻोठनि में ज़रूरु इहे तलाउ वलाउ आहिनि जंहिं में ॿार तरंदा आहिनि ऐं जयपुर हिते अजमेर में त अन्नासागर झील आहे ऐं फॉयसागर झील आहे जंहिं में काफ़ी पाणी आहे ऐं पर अन्नासागर ते त हिकिड़ो मजमू लॻी वेंदो आहे जीअं को बाम्बे में जीअं आहे बॉम्बे में मरीन ड्राइव वांगुरु हुते मजमो लॻी वेंदो आहे शाम जो ऐं सुबुह जो या जॾहिं बरसाति अगरि थींदी आहे त ॾाढो सुंदर दृश्य थींदो आहे ऐं हुनजा आसिपासि माण्हुनि खाधे पिते जा हेॾा ठेला आहे हेॾा दुकान सजाए छॾिया आहिनि जो उते माण्हू ॾाढो ख़ुशीअ सां घुमंदा फिरंदा आहिनि ऐं पंहिंजो वक़्ति गुज़ारींदा आहिनि उहो ओड़ी तरह फॉयसागर आहे फॉयसागर त अन्नासागर वधीक मतिलब नामियारो आहे ओड़ी तरह हिते पुष्कर पुष्कर झील आहे पुष्कर में काफ़ी पाणी आहे ऐं उते माण्हू करंदा वग़ैरह आहिनि ऐं सुठो हुते बंदोबस्तु आहे उते दुकान वुकान खाधे जा ऐं रहण जो बंदोबस्तु सुठो आहे उते केर बि रही ऐं पंहिंजे जीवन में ख़ुशी विरहाए थो सघे ओड़ी तरह बुढा पुष्कर आहे जिते पित्रनि जो तरपण जीअं पूॼा वग़ैरह थींदी आहे ऐं घणेई माण्हू हुते वेंदा आहिनि ऐं राजस्थान में उदयपुर में झील आहे झीलनि जो शहर ही चवंदा आहिनि हिनखे जिते पिछोला झील आहे ऐं उते ऐं सहेलियूं की बाड़ी आहे जीअं हुते हुन में फुआरा फस्ट क्लास हूंदा आहिनि जो हुते शूटिंग बि थींदी आहे पिक्चर जी ॾाढो सुठो मस्तु हुनजो समा थींदो आहे ऐं उदयपुर खे राजस्थान जी कश्मीर बि चवंदा आहिनि छोजो उते पाणीअ जो सुठो वहुकिरो अलवर में सिलीसेढ़ हिकिड़ी सिलीसेढ़ झील आहे जेका हुनजो सोंद्रय थी वधाए जयपुर में हिकिड़ो वॉटर पार्क आहे ॿ चारि बार वॉटर पार्क हूंदा पर जयपुर में हिकु अधु वॉटर पार्क आहे जेका हुते माण्हू तरंदा आहिनि ॿार बि वठी वेंदा आहिनि घुमाइण लाइ मिणेई पंहिंजो ॾाढो पिंक पर्ल पिंक पर्ल वॉटर पार्क आहे इहे माण्हुनि उते ठाहे रखियो आहे जिते माण्हूअ जी ख़ुशीअ सां पंहिंजो ॾींहुं गुज़ारे था सघनि अहिड़ी तरह गैस्ट हाउस त सभिनी हंधु आहिनि जिते माण्हू रही था सघनि ऐं पंहिंजो वक़्तु गुज़ारे था सघनि रही था सघनि